हेलो पाल रेस्टोरेन्ट अहाँके हम नियमित कस्टमर छी तऽ हमरा ई जानकारी दियौ जे नियमित कस्टमर जे अहाँके हम छियै तऽ नियमित कस्टमर लग लेल जेछै से कोनो ऑफरो छै आओर छै तऽ कि ऑफर छै से कनि हमरा अहाँ बताउ